ताज़ी ख़बरनि जी एजेन्सीयां लाइ आज कल जी भागदौड़ भरी वारी दुनियां में ख़बरनि खे तेज़ीअ सां फुकाएब्रो ज़रूरी थी वेंदो आहे पर गॾु ई वक़्तु उहे ख़बरनि में सचाई शुद्धता ऐं निष्पक्षता क़ाइमु रखिणो वधीक ज़रूरी आहे एजेन्सीअनि खे चइजे त रिपोर्टिंग करे वक़्तु हर पक्ष जी ॻाल्हि काब उतसां ॿुधणु पकी पुष्टी करणु ऐं हिकु भरोसेमंदि सोर्स खां जानकारी वठणु सोशल मीडिया जे ज़माने में अफ़वाह वधी रही आहे पर हिकु सची पत्रकारिता उहा आहे जीअं में तेज़ी ऐं शुद्धता जो संतुलन हुजे ख़बर चाहे हिकु सेकेंड में वही वेंदो वेंदी हुजे पर अगरि उहा ग़लत थी वेंदी त विश्वास ख़तम थी वेंदो